संरक्षा दर दर ऐसे ही भारत में ज़्यादा अब बढ़ रही है पे पहले की तुलना में तो अब ज़्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि अब पहले शिक्षक कम मे इस चीज़ में जाते थे अब आपको हर ज हर जना एक सी हर एक घर में एक शिक्षक जरूर में दिख देखने को मिलेगा और उनकी पढ़ाने की नई नई तकनीक जिसमे सरकार भी पूरा अपना सहयोग दे रही है उस वजह से हर एक घर में आपको अब बच्चा इस्कूल जाता है वह अब उस की शिक्षक भी उसको उस तरीके पढ़ाते हैं उस तरीके से समझाते हैं जैसे कि लोगों और बच्चों का इन जो ध्यान है वो शिक्षा शिक्षा की तरफ जा रहा है शिक्षक को बड़ शिक्षक बढ़ाने में जो बच्चों को नई नई तकनीकों से सीखाया जा रहा है और है न उनको हर चीज़ आसान कर दी जा रही है जैसे हर एक क्ला बच्चों को हर चीज़ पढ़ाई के साथ साथ और अच्छी त पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल कूद में भी शिक्षा के वह शिक्षा के बारे में समझाया जा रहा है और टीचिंग मटेरीअल बहुत अच्छा दिया जा रहा है जैसे कि अब मतलब पहले का आँकड़े से अब थोड़ा ज़्यादा इस्तर बढ़ा है